हेलो नमस्कार बोलिए बोलू हुँ भए जएतै पौआके बदलैए पड़तै ने पौआ बदलै पड़तै पड़ि जएतै दुइ हजार पचीस सओ खरचा

कतएसे बजै छिए

जदुआपट्टीमे कोन्ने ठीक छै पलब पलङ्ग कोन छिए दिवानके छिए कतेक दिन भेलै लेनाइ एकरा तऽ पौआ जे टुटि गेलै यऽ ओ पासी लगसे टुटि गेलै हुँ खुलल छै या टुटल छै बाहर लखा दै छै

आबि जएबै काल्हि शामके टाइममे

हेलो काल्हि शाम आओरके टाइममे आबिके छै लगा देबै समान भी नहि छै समान लाबै ले जाए पड़तै किछु समान लैके लागि जएतै खरचा वएह पड़ि जएतै नहि दुइ हजार पचीस सओ कम बेस करिके ठिके छै आबै छी काल्हि शामके ठीक छै